मुंहिंजे हिसाब सां सूरत ज़िले में इलाही सारा मुख्य शाशनिक संस्थान ऐं अवसर आहिनि अलॻि अलॻि स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय व्यवसायिक परिक्षण आहिनि जंहिंजे थ्रू असां इलाही कुझु सिखी सघूं था इलाही कुझु प्राप्त करे सघूं था पिया ऐं इलाही कुझु सिखणु असांखे मिलंदो आहे उन्हनि मां ऐं घटि व्यवस्था घटि अमुख स्कूल कॉलेजेसि अहिड़ा बि आहिनि जेका हेॾी वधीक फीस न वठंदा आहिनि पर उन्हनि जी जेकी पढ़ाई हूंदी आहे उहो इलाही सुठी ऐं सही हूंदी आहे प्लस उन्हनि जो जेको पढ़ाइनि जो तरीक़ो हूंदो आहे उहो इलाही सुठे तरीक़े सां पढ़ाईंदा आहिनि हुता जा जेका टीचर हूंदा आहिनि उहे जाम फ्रैंडली नेचर जा हूंदा आहिनि जाम सुठे तरीक़े सां असां सां सभु सम्झाईंदा आहिनि पढ़ाईंदा आहिनि ऐं इन सां गॾु गॾु इलाही सारा एक्स्ट्रा सब्जैक्ट बि एड थी रहिया आहिनि जीअं कि संस्कृत ऐं उहे सभु सिंधी भाषा पहिरियों जाम पढ़ण में ईंदी हुई स्कूल कॉलेजन में बट हाणे जाम घटि थी वई आहे पढ़ाइण में पर अमुख हिकु ॿ सिंधी स्कूल किथे न किथे हाणे बि आहिनि सूरत में जेका सिंधी सेखारींदा आहिनि सिंधी में भाषा जा सिंधी भाषा जा उन जी जेकी इंपॉर्टेंस आहिनि वो सम्झाईंदा आहिनि ॿुधाईंदा आहिनि स्कूल कॉलेजन जी फीस सूरत ज़िले में अलॻि अलॻि आहे स्कूल जे हिसाब सां अमुख स्कूल कॉलेजन में फीस जाम वधीक आहे अमुख स्कूल कॉलेजन में जाम फीस घटि आहे पर पढ़ायो हर जॻह सुठी थींदी आ इन सां ई गॾु गॾु इस्कूलु कालेज विश्वविद्यालय जेका बि आहिनि पढ़ाई सां गॾु गॾु उहे ॿी सभु ॻाल्हियुनि जो बि ध्यानु रखंदा आहिनि अलॻि अलॻि त्योहार मल्हाइण में ईंदा आहिनि उहे अलॻि अलॻि इवेंट्स थींदा रहंदा आहिनि कॉम्पिटिशन्स थींदा रहंदा आहिनि जंहिंमें ॿार भाग वठंदा आहिनि ऐं अॻिया वधंदा आहिनि वधीक में वधीक लोगो द्वारा पसंदि कयल पाठकरम या विषय आहे त उहो आहे इंग्लिश छाकाणि जो हुनमें असांखे सभु सिखण मिलंदो आहे ॿाहिरी भाषा फॉरेन भाषा आहे उन जा जेका उपयोग आहिनि उन्हनि जा जेका वधीक थी विया आहिनि ऐं इलाही इंपॉटेंट बि आहे अॼुकल्ह इंग्लिश ज़्यादा सभिनी खे अचण बि खपे